अच्छा हेयर कट करवाना है आपको कौन सा कौन सा हेयर कट करवाना चाहते हो आपने कोई स्टाइल सोची हुई है भईया देखो वैसे तो है ना मेंस के है ना काफ़ी तरीके की हेयर स्टाइल्स होती है आप जैसे देखो मैसी पौम्प भी करा सकते हो एक टेक्स्चर हेयर कट भी होता है वो भी करवा सकते हो और एक कर्ली टॉप हेयर कट होता है वो भी करवा सकते हो आप किस टाइप का लुक चाह रहे हो मतलब बालों में कैसा हेयर कट करवाना चाहते हो देखो आपके जैसे हैं ना लॉंग हेयर है मतलब बाल आपके बड़े हैं काफ़ी तो आप जैसे मैन वन भी कर सकते हो आ जैसे बन ट्राइ करके उस टाइप का भी हेयर कट कर सकते हैं और एक टैपर फेड हेयर स्टाइल होती है वो भी आप करवा सकते हो इससे पहले कौन सा कट लिया था आपने हेयर स्टाइलिंग वैसे कौन सा करवाते हो आप अच्छा कोई मतलब नया हेयर कट ट्राइ आप करना चाह रहे हो ना भैया देखो में आपको बता देती हूँ जैसे कुछ जो हमारे यहाँ हेयर स्टाइलिंग वगैरह होती है बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग होती है मैंस के लिए जैसे बस स्टेपर है कर्ली टॉप हेयर कट हम लोग करते है ठीक है हाई पौंम्प भी हो जायेगा और अगर टेपर फैड अगर करवानी हो तो वो हेयर कट भी है या आप ज़्यादा शॉर्ट करवाना चाहते हो हेयर को या थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा हेयर कट आपको नई करवाना ना आप एक तो जैसे कि स्लीक पैक है ना स्लीक पैक आपके ऊपर अच्छी लगेगी इसमें आपके क्या ज़्यादा बाल नहीं कटेंगे जैसे साइड से हैं ना थोड़े थोड़े बाल कटेंगे और जो बीच में हैं ना आपके बाल थोड़े बड़े रहेंगे तो इस टाइप का अगर आप करवाना चाहो तो वो भी आपके जो फेस पे अच्छी लगेगी इस टाइप की हेयर कट और अगर जैसे बन वाला अगर आप बनवाना चाह रहे हो तो वन वाली भी हेयर कट हो जाएगी मैन वन चल रहे ना आज कल ट्रेंडिंग में है तो वो भी करवा सकते हो आप देखो मैं आपको बताती हूँ आपका हैं ना कुछ इस तरह का जो है ना लुक इस तरह का कुछ आएगा ये मेन मेनली जो हैं ना आपका ज़्यादातर जो आपका लुक चलता है ना मेंस पे वो चलता है टेक्स्चर लुक ये वाला जो हेयर स्टाइलिंग है ना वो ज़्यादातर जो लड़के है ना अपने बालों पे करवाना पसंद करते है तो ये आपके जो ये चहरे पे है ना ये वाला जायेगा और आपके ऊपर अच्छा लगेगा ये वाला कट जैसे अगर आप टेक्स्चर वाला कराते हो ना ये भी बहुत प्यारा लगेगा दूसरा आप हाई कॉम्प भी करवा सकते हो ये भी अच्छा लगेगा जैसा आप चाह रहे हो ना हेयर स्टाइलिंग वैसा ही बिल्कुल निकल कर आएगा नहीं नहीं नहीं नहीं जैसा देखो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना कुछ इस टाइप का टेक्स्चर आप करवा लो अपने बालों पे टेक्स्चर हेयर स्टाइलिंग ही आपके बालों पे अच्छी लगेगी और जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस पिक्चर में बिलकुल आपको ऐसा ही हेयर कट आएगा ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हेयर कट होगा एक बार आप करवा के देखो और आपके फैस पे ना ये टेक्स्चर हेयर स्टाइलिंग अच्छी जाएगी ठीक है तो आप करवा लो अभी करवा लो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आधा ही घंटा लगेगा आपको ठीक है भैया है ना चलो ठीक है भैया आप करवा लो है ना थैंक यू